ہماری ثقافت میں حیض کا معاملہ ایسا ہے کہ حیض کا علاج بہت ہی آسانی سے کیا جاتا ہے حیض جب شروع ہوتا ہے کسی بھی لڑکی کا تو اس کے لیے احتیاط کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کیوںکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ کبھی بھی شروع ہو جاتا ہے اس کا کوئی وقت نہیں ہے وہ رات ہو دن ہو اور شام ہو صبح ہو اس کا کوئی وقت نہیں ہے جس کی وجہ سے تھوڑا پرابلم ہو جاتی ہے اور اس کے علاج کے لیے اگر زیادہ درد وغیرہ ہوتا ہے تو اس کا دیسی علاج یہ ہے کہ گاؤں وغیرہ میں اس کے لیے ایک معجون آتا ہے معجون جو گھر کی عورتیں ہی وہاں کی جو عورتیں یا حکیم ہوتے ہیں وہی بنا کر دیتے ہیں دیسی علاج ہوتا ہے اس کے کھانے سے بھی ان لوگوں کو کافی راحت ملتی ہے اور اس اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو بولتے ہیں کہ اس پر بہت ہی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اور کیوںکہ یہ ایک ایسا ہے اصول ہے کہ جب لوگ چلیں گے پھریں گے کم اور تھوڑا سا آرام سے رہیں گے اور آرام کریں گے تو اس سے عورتوں کو یا لڑکیوں کو تھوڑا سا تکلیف کم ہوگی اور حفظان صحت کے سلسلے میں آگاہی ہے کافی آگاہی ہے بہت سارے فیلڈ کے بارے میں چاہے وہ یہی حیض سے متعلق ہو یا پھر دوسرے یعنی ڈائبٹیز سے متعلق ہو کینسر سے متعلق ہو یا پھر اور جیسے بخار ہو گیا زکام ہو گیا ان سب سے متعلق ہو ان سب سے متعلق کافی نالج ہے